हॅलो हॅलो आं श्रुतीगे मम्मी उलयता आं हांव संजना मम्मी आं हे म्हाका तुगे चेडूं टूशनाक वयता न्ही ना म्हाक मात्शें कळपाक जाय आसलें तें केन्ना ट्युशना वयत तें कितल्याक सुट्टां तेगे इश्कोल खंयचे स्कुला खंयच्या टुशना वयता तें ना आमगे गांव आमगे वाड्यार कोण अशें चड डेवलप जालें ना न्हूं तेका लागून कोण घेयना तशें म्हण म्हाक तुमगे तें बाय खंय वयता तें कळो जाय आहलें होय खंयचे सबजेक्ट आं खंयचे सब्जेक्ट कळ्ळें ना हेका मातशें मॅत्साक आमी सायंस आनी इंग्लीशाकय मात्शें मात्शें प्रोब्लेम जाता

हो म्हाक मातशें फी कितलें तीं कोळक जाय आसली हय यूं चड म्हारग अशें जालें ना गो एक सबजेक्टाक हो चड कोण शिकयना न्हूं डेवल्पमेंट बी ना न्हूं तेका बऱ्या पडलें तें आनी कोण घेयना न्हूं हय आमगे आतां ह्या भुरग्यांक कांय कळना ना आनी आमी शिकयल्यार तरी बसता गो तें तेकां लागून मात्शें हय टिचरी म्हणतना तीं आयकता फुड्यांक बसल्यार मात्शें कन्न घेतल्यार बऱ्याक पडटा गो आता तेंतांक न्हूं तें तेंका लागून हय मागीर मागीर ना हय सबजेक्ट कमी आसा जाल्यार कमी घेवूं जाता न्हूं आनी मागीर पावोपा हेका तेका आनी चड पयशें जाता पळय तेका लागून आनी तूं म्हगो तुजे कडेन नंबर आसा तेगेलो तूं पयलीं एकदा म्हूण मागीर म्हाका तेगे नंबर सेंड कर मागीर हांव करता फोन हां केन्न तूं म्हाक कशें नंबर सेंड करतलें तुजे कडेन म्हागे नंबर आसा हय मागीर ना जाल्यार कित करया दोगां त्या टिचरी कडेन या हय आनी खंय टूशन घेत तर ना तें दुसरें आमकां तें आनी चड पयस पडटलें दुसऱ्या वाड्यार एक घेत खंय गो पूण तें आमकां आनी चड पयस पटलें तेंका लागून हां तूं म्हाका कितें तें सांग मागीर पोवया बरें आं